हाँ हमें घूमना हमें घूमना फिरना अच्छा लगता है हमारा काम ही घूमना है क्योंकि हमारे पास कपड़े का बिज़नेस है गाड़ी का बिज़नेस है तो हम जब तक घूमेंगे नही तब तक हमारा कोई काम नही हो सकता है इसलिए हमको बहुत जादा घूमना पड़ता है हम हर जगह घूमेंगे फिरेंगे इसके बाद हर आदमी के पास जा कर सम्पर्क करते हैं जिससे कि हमारे काम में और बढ़ोतरी हो क्योंकि हर आदमी से जब तक हम मिलेंगे नहीं तब तक हमारे बिज़नेस में कोई तरक्की नहीं होएगी जितने आदमी से मिलेंगे जितना ज़्यादा घूम कर हर आदमी से सम्पर्क में आएंगे हम उतना ही हमारा बिज़नेस चार गुना पाँच गुना छः गुना होगा क्योंकि हमारा बिज़नेस ही ऐसा है कि हमें हर आदमी से घूम फिर कर मिलना पड़ता है हर आदमी के पास हम जाते हैं उनसे सम्पर्क करते हैं बातचीत करते हैं कि हमारा बिज़नेस है कपड़े का बिज़नेस है हमारे पास गोल गाड़ी घोड़ा रखे हुए हैं जिसके कारण कि हमें हर आदमी से मुलाकात करना पड़ता है हर आदमी के पास जाएंगे अच्छे से बात करेंगे तभी पता चलता है कि नही कौन आदमी कहाँ जाना चाहता है कैसे है और ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस है हर आदमी के पास जाएंगे किट आपको कहाँ जाना है किधर से किधर जाना है बात करते हैं उससे पता चलता है कि नहीं हमारा बिज़नेस कितना आगे जा रहा है कितना नही जितना ही हम हर आदमी के पास जाएंगे और बाहर से जाकर हम कपड़ा लाते हैं जैसे दिल्ली हुआ दिल्ली हुआ बम्बई भी चले जाते हम कभी कभी हम पूना भी चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जाते हैं हमारे लिए संसिप किए हैं वो लोग बताते हैं कि नही आप ऐसे करिए वैसे करें यहाँ से कपड़ा ले जाइए वहाँ से भी हम लोग कपड़ा लेकर आते हैं